हमारे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं क्योंकि यह एक साधन है कमाई का और यह एक भोजन भी है जिसे आप खा सकते हैं हमारे यहाँ रोहू कतला बंगड़ा झींगा जैसी मछलियाँ होती हैं झींगा एक प्रकार का बहुत छोटी मछली होती है यह बड़े रूप में भी आती है छोटे रूप में भी आती है जो लोग खाना पसंद करते हैं इसे कच्चा भी खाया जा सकता है यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है उसके साथ साथ रोहू कतला प्रकार रोहू और कतला बहुत ही फेमस प्रसिद्ध मछलियाँ हैं जो लोग पकड़ते हैं और खाना पसंद करते हैं